दो हज़ार दो सौ बारह पच्चीस हज़ार दो सौ तेईस चार हज़ार दो सौ पंद्रह पाँच हज़ार दो सौ पच्चीस छब्बीस हज़ार दो सौ सत्ताईस